गोशी हिस्ट्री आनी ओरिजीन आर्ट म्हणल्यार तो कावी आर्ट हो गोंयचो नामनीय फामाद आर्ट जावन आसा हो आर्ट तुमकां देवळांचेर पळोवपाक मेळटा जशें तुमी दिवा दिवाडी नारव्यांच्या सप्तकोटेश्वर देवळान हालींच रि रिकंनस्ट्रक्टशन केल्लें आसा ताचेर हो आर्ट तुमकां पळोवंक मेळटा हें सप्टकोटेश्वर टेंपल तुमकां एक एग्जांपल जावन आसा हें तुमकां असलें कावी आर्ट कोंकण वाठारांत पळोवंक शक मेळटा आनी हो कावी आर्ट आतां सद्याक तरी खंय तरी शेणपाक पावला हांव गर्वमँटा कडेन मागतां की तांच्यांनी दकल दिवची आनी आतांचे पिळगेक हो आर्ट जपून दवरचो